اردو در اصل ایک بہت خوبصورت لینگویج ہے اور ایک بہت خوبصورت بھاشا ہے جو کہ ہم اگر ہم بولتے ہیں تو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے بولتے میں اور اگر آپ کسی کے ساتھ بولتے ہو اور کوئی اگر کوئی کسی کو اردو نہیں آتی ہو تو آپ جب اس سے بات کرتے ہو تو اس کو آپ کی سننا بہت اچھا لگتا ہے اور اردو میں ایک سامنے والے کو آپ ایک تمیز سے اور احترام سے بات کرتے ہو جو کہ وہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے جیسے کہ اگر کوئی ہوتا ہے تو ہم اس سے آپ جناب کر کے بات کرتے ہیں اور کوئی اگر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں پلیز آئیے اور تہذیب رکھیے تشریف رکھیے تو اس طریقے سے بہت سے ورڈ ہوتے ہیں جو ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں بولنے میں سامنے والا اس سے خوش ہوتا ہے اور کچھ ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جس وجہ سے ہمیں اس کا پریشانیوں کا اردو میں سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کسی کبھی کبھار کسی سامنے والے کو اردو نہیں آتی ہے تو ہمیں بولنے میں پریشانی ہوتی ہے تو جس وجہ سے ہمیں ہندی ورڈ کا یوز یا دوسرے ورڈ کا یوز کرنا پڑتا ہے دوسری بھاشا کا یوز کرنا پڑتا ہے تو یہ ہمارے لیے تھوڑی دقت ہوتی ہے اور یہ پھر ہم فام وغیرہ بھرتے ہیں تو اس میں بھی اردو نہیں آتی ہے اس میں بھی ہندی اور آپ کا انگلش کے وہ فام آتے ہیں تو جس وجہ سے ہمیں اردو کا دقت ہوتی ہے بات کرنے میں کسی اور سے